एह् दिक्खो जी एह् कुशन तां बड़ा शैल ऐ लेकिन हाले तक साढ़ी जिंदगी दे बिच ऐसा कोई दिन निं होया की असें कुसै गी कोई पेंटिंग जां कुछ गिफ्ट कीता होवै जेह्ड़ा हैंडमेड ऐ लेकिन में अपनी गल्ल करांऽ मिकी थ्होए दा ऐ इक गिफ्ट मिकी थ्होए दा ऐ कि जद मेरा इक बर्थ डे सी गा हून थोह्ड़े टाइम पैहलें ते मेरे इक दोस्त ने मिगी इक हैंडमेड कार्ड गिफ्ट दित्ता हा ओह्दे बिच में थाह्नूं दस्सां में हाले तक उसी सांभियै रखे दा ऐ क्योंकि ओह्दी कीमत मिकी तां लग्गी पता जद में थोह्ड़े चिर दे बाद मार्किट दे बिच गेआं ते मार्किट दे बिच में दिक्खेआ की ऐसी बड़ी चीजां ऐ बजार दे बिच की ओह् हैंडमेड ऐ लेकिन उं'दे जेह्ड़े प्राइज़ ऐ तौबा तौबा ओह् बड़े जादा प्राइज लांदे जी प्राइज़ उं'दे इ'न्ने जादा हाई फाई प्राइज़ ते फिर मिकी उं'दी कीमत लग्गी पता की जेह्ड़ी चीज मेरे कोल पेई ऐ ओह् इ'न्नी जादा एक्सपेंसिव ऐ ते में उसी हाले तक सांभिये रक्खे दा ते में थाह्नूं दस्सां की जेह्ड़े बी हैंडमेड चीजां ऐं सिर्फ कार्ड निं ऐ सिर्फ गिफ्ट निं जां पेंटिंग निं में थाह्नूं दस्सन दस्सने दी कोशिश करांगा की जि'न्ने बी अपने शॉल होए गे हैंडमेड ते जि'न्नी अपनी स्वेटर होई गेई हैंडमेड साढ़े डोगरी दे बिच ते एह् साढ़े इ'त्थें जम्मू दे बिच इक चीज़ बड़ी फेमस ऐ हत्थां दे स्वेटर जेहड़ियां मावां साढ़े लेई बनांदियां ते ओह्दे बिच में थाह्नूं दस्सना चाहन्नां की जेह्ड़े हैंडमेड स्वेटर ऐ उं'दी बड़ी कीमत ऐ ठीक ऐ ते जेह्ड़ी हैंडमेड साढ़ी भैनां आर्टी आर्टिस्ट ऐ ठीक ऐ क्योंकि जदूं तुलसी माता दा इक ध्यार होंदा ऐ साढ़े इ'त्थें जम्मू च ते ओह्दे बिच साढ़ियां भैनां तुलसी माता दी ओह् करदियां उ'न्ना नूं उं'दी मतलब की पेंटिंग करदियां उं'दे उप्पर पेंट करना उ'न्ना नू पॉलिश करना ते ओह् चीज़ मिकी ते बड़ी शैल लगदी शैल क्यों लगदी क्योंकि ओह्दे बिच जि'न्ने बी कलर ऐ ओह् बड़े प्यार कन्नै भरे होंदे ऐ ते इक इक लाइन बड़ी शैल मारी दी होंदी ऐ ते बड़ी शैल एह् चीजां ऐ हैंडमेड हो गेआ जां जि'न्नी बी जादा पेंटिंगां हो गेइयां हैंडमेड ओह् उं'दी बड़ी कीमत ही सानूं अज्ज निं लग्गना पता लेकिन जदूं सानूं मार्किट दे बिच जा के उस चीज़ दा उस चीज़ दे बारे देखेंगे जिक्र करेंगे ते फिर सानूं पता लग्गना की ओह् कि'न्नी जादा कीमती ऐ